जे आंहा ओरैबायदि सानसेखालि मोनसे जाथाय जादोंमोन माने जोङो मोनसे गामियाव मोनसे ग्रुप दङ बे ग्रुपआव माने जोङो मोनसे ग्रुप जेनेबा जोङो फान मोनसे फान आरो जेन'बा बे फानआव जोङो जयैनो खामानि मावलायलायोमोन बे समावनो आंहा मोनसे जाथाय जादोंमोन जे बे जाथायआ जाहैबाय माने नङा गारा बिदिनो हिसाब खिथाब मिलायलायै गोरोबलायै अनेकता खोथा जादोंमोन आरो दा बे खोथा जालायलायनायाव जे जोङो एसे एनैबाबो रागा रागि मिलायलायि गोरोबलायि जादोंमोन नाथाय मा खालामनो गोरोबलायि जाब्लाबो जोङो ग्रुपनि मानसि हिसाबै दा ग्रुपनि मानसि हिसाबै ग्रुपआवनो जोङो गोरोबलायनानै ज' थानांगौ हिसाबै मानो होनबा जोंहा ग्रुपाव ग्रुपआव ओरैबायदि मोनसे झामेला फैयो जे माब्लाबा समाव जोङो रागा रागि जालायनाय मालाबा समाव जों गोरोबलायनाय जानांगौ जायो दा बेबायदि गोरोबलायनाय जानायावनो जोङो माब्लाबा समाव नांलायलायनाय जायो दा बिदि समावनो जों ओरैबायदि थाखा फैसा गोरोबलायिआव जोङो माब्लाबा हिसाब खिथाब गोरोबलायिफोराव जोङो अनेकता नांलाय खमलाय जायो आरो दा थिक बिदिनो आंहाबो सानसेखालि बिदिनो गोरोबलायि जादोंमोन बे जादोंब्लाबो आङो माने ग्रुपनिनो मानसि हिसाबै ग्रुपआव थानाय हिसाबै आङो माने आंनो एसे नेथा जेनेबा आंनो आफादगिरि सेक्रेटारिमोन आंनो सेक्रेटारि हिसाबै आङो मेम्बारफोरखौ गोरोबलायनानै दोननांगौ सामलायनानै दोननांगौ बेबायदि मोनसे थायो थिक बिदिनो आङो आंनो आंनि गोरोन्थिखौनो जेनेबा आङो मन'नानै जेनेबा हमथानानै थानानैब्लाबो आं ग्रुपखौ सामलायनो गोनां जादोंमोन दा आङो बे सामलायनायाव माने गोरोबलायाब्लाबो आं गोरोब होनायजों गोरोब मिलाय लायनायनि गेजेरजों सोलिनांगौ गोनां जादों थिक बिदिनो माब्लाबा समाव गोरोबलाया माब्लाबा समाव गोरोबलायोब्लाबो जोङो ज' ज'यैनो खामानिखौ गोसो सिङाव साननायफोरखौ गोरोन्थिफोरखौ हमदांनो हादोंब्लाबो जोङो दोनखोमाथ'लायनानैबाबो जोङो गोरोबलांदों सोलिबोनांदों आरो आं माब्लाबा समाव बिदिनो गोरोबलाया माब्लाबा समाव गोरोबलायो आरो अब्लाबो जोङो अनेक खोथायाव अनेक बाथ्रायाव जोङो मोजाङै रायलायलायनांगौ गोरोबलायनांगौ जायो खोथा बाथ्रा साननांगौ जायो जोङो समावबा बायदिसिना रागा जोंब्लाबो गोनां खोथा जायो बे गोनां खोथायाव जोङो खुदै मन'नानैब्लाबो गाज्रि मोननायखौ दोन्थ'नानैब्लाबो जोङो बेजोंनो मोजां रावै रायलायलायनानै मोजां बुजायनाय मोजां मिलायलायनानै खामानिफोरखौ मावलांनाय बेफोरबायदि जाबोनांदों आरो दा बिदि जाबोनायावबो जोङो माब्लाबा समावहाय गाज्रि मोननायफोरखौ दोनखोमानांगौ जायो हमथानानै दोननांगौ जायो थिक बेबायदिनो आंबो सोलिबोनांदों आरो बेबायदिनो बेखिनि